ہلو جی ہیں آپ مجھے مجھے کپڑے لینا ہے آپ کے پاس کافی اسٹاک بلک میں لینا ہے تو آپ کے پاس اویلیبل ہیں وغیرہ تو کس کس ٹائپ کے ہیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیا کس ٹائپ کے اویلیبل ہے آپ کے پاس جی جی اچھا کلر کس ٹائپ کس کلر میں اویلیبل ہوں گے اگر سلک میں اور کاٹن میں کاٹن میں بھی ہیں کیا پاکستانی اور جے پو جے جے جی اور جے پوری جے پوری یہ مجھے کافی چاہیے کافی کوانٹٹی میں چاہیے اچھا جی جی جی جی جی تو کیا اس کی رینج کیا ہے

اچھا اچھا اچھا اور اچھا اگر میں لیوں تو پیمنٹ کیسے رہے گی کیا پیمنٹ موڈ رہے گا آپ کا آن لائن کیش یا آن لائن یو پی آئی اچھا اچھا تو ایسا اچھا ایسا ہے کہ میں ففٹی پرسینٹ دے دوں آپ کو اور جب باقی جب مال اٹھاؤں تو آپ کو اس ٹائم پہ کر دوں پیمنٹ فل ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کپڑوں کوالٹی ایک دم اے ون ہے نا کچے پیس ٹھیک ہے اچھا تو آپ مجھے ایڈریس جی اچھا آپ اب ایز این اگزامپل آپ مجھے فوٹوز بھیج شیئر کر سکتی ہیں کیٹلاگ ٹائپ اوکے تھینک یو